हाँ भैया मैं निलेश बात कर रहा हूँ भैया अभी आपने कुछ देर पहले मुझे साकेत नगर में छोड़ा था हाँ भैया हाँ हाँ हाँ भैया मैं वही वही वही हूँ भैया मुझे जरा ना आपकी कैब दोबारा बुक करनी थी क्योंकि मुझे फिर से अभी आपने जहाँ पर छोड़ा न साकेत नगर पर तो मुझे साकेत नगर से भोपाल स्टेशन जाना है हाँ भैया जी हाँ भैया जहाँ पर आपने मुझे छोड़ा न वहीं पर ही मैं आपको मिल जाऊँगा जी भैया हाँ भैया आप मुझे यहाँ पर ही लेने आ जाइए भैया आप ज़्यादा दूर तो नहीं निकले न अच्छा ठीक है भैया भैया फिर भी कितना टाइम लग जाएगा आपको आने में ठीक है ठीक है चलेगा भैया मैं आपको यहीं पर ही मिलता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ हाँ मैं आपको यहीं पर ही मिल जाऊँगा भैया जहाँ पर आपने मुझे छोड़ा था वहीं मिलूँगा मैं ठीक है भैया धन्यवाद भैया